दवाई खरीदने में हम लोग अक्षम हैं सक्षम नहीं हैं सरकारी सुविधाओं में दवाई कुछ दवाएं मुफ्त में मिलती हैं बाद बाकी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती हैं जिसके कारण दवाई मंहगा होने के वजह से हम लोग दवाई खरीदने में अक्षम हैं दवाइयाँ स्वास्थ्य केन्द्रों से मुफ़्त दी जाती है लेकिन ब्लैक मार्केटिंग कर के उस दवाओं को बेच दिया जाता है इसलिए काफ़ी दवा जो मंहगी रहती है वही दवा हम लोगों को बाहर से कहा जाता है खरीदने के लिए वह सक्षम नहीं रहने पर भी हम लोग बाहर से दवा खरीदते हैं

सही करने हेतु हम लोग दवा की ख़रीदारी बाहर से करते हैं जिसके कारण हम लोग अक्षम हैं